हॅलो मयुराज ज्वॅलर्स कोण उलयता हां सांगां हां कित्याक खातीर कितें जाय आशिल्लें बरें तुमकां कशे तरेचें भांगर जाय पारंपारीक पयलींचें जाय की आतांचे नवीन पॅटन्स जाय हय मेळट्ले हय सांगात तुमकां पारंपारिकूय मेळट्लें आनी नवीन डिजायनाचेंय मेळट्लें तुमकां जाय तशें ओके कळ्ळें तुमी जेन्ना आं सांगां सांगां बरें ओके तुमी न्हय जेन्ना बरें बरें तुमकां सगळें करुयां हय हय आसतलें आसतलें तुमी जेन्ना मात्यांतलें नुस्तें आसा मोर आसा पिसोळी आसा तुमकां जाय ते पॅटन्स करूंक मेळटा चंद्र आसा हय सुरंगां वळेसर आटी सगळी मेळट्ली तुमी फक्त जेन्ना हांगां येतली पळय तेन्ना तुमच्या चलयेच्या कांकणाचें जोग घेवन येयात मागीर हांव तुमकां सांगतां हय तीं कांकणां रेट सद्याक पर ग्राम पांच हजार चारशी आसा तुमी येत हय तुमी येत्ना कांकणाचें जर तर जोग हाडशात न्हय जाल्यार हांव तुमकां तितल्याच कितल्या कळ्यान जाता तें सांगूं शकतलें कारण जोकाचेर ग्राम्स चॅन्ज जाता न्हय हय ना ना रेट तुमकां सांगल्या ती बावीस कॅरटची हय हय हय तुमकां जाय पळय त्या दिसा आमी हय हय तुमकां जाय त्या दिसा दितलीं हय सगळें भांगर तुमी ऑर्डर प्लेस केली न्हय एक देड म्हयन्या भितर तुमकां तुमची ऑर्डर सगळी डिलिवर जातली ना अर्दे पयलीं दिवपाचे आनी उरिल्ले डिलिवरीच्या टायमार हय बरें वाट पळयतां तुमची